हाँ भैया मुझे सब्जी चाहिए थी मुझे आप फ्रेश हैं न आपकी सारी सब्जियाँ अच्छा अच्छा एक किलो गाजर चाहिए थी मुझे कैसे दी

ठीक है तो अच्छा मीठी तो है न देख लेती हूँ मैं टेस्ट करके

हाँ हाँ एक किलो आप पैक कर दो मुझे और टमाटर कैसे दिए ये अच्छा अच्छा ठीक है एक किलो टमाटर दे दो मुझे हाँ और और मुझे आलू चाहिए आलू हैं एक किलो आलू कर दीजिए मुझे हाँ हाँ ये फूलगोभी आपकी सही नहीं लग रही कैसे दी है आपने हाँ अच्छा अच्छा तो हाँ एक मिनट मैं इसको देख लेती हूँ ये मुझे फ्रेश नहीं लग रही है ये ताजी नहीं है क्या सब्जी आपकी तो आप तो आप ये दस का दीजिए न दस रुपए का एक फूल हाँ नहीं नहीं हाँ आप ये दो फूल कर दीजिए मुझे ओर एक मटर दे दीजिए मुझे मटर है न आपके पास अच्छा अच्छा मुझे हम लोग क्या मटर का नाम है ठीक है ठीक है आप मुझे बटला दे दीजिए हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं इसमें आप धनिया रख देना थोड़ा सा दो दो दो फूलगोभी दो दो फूलगोभी

नहीं नहीं नहीं आधा किलो रहने दीजिए

ये फूल आप दूसरे निकाल के दीजिए मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं देखिए आप इसमें मुझे काला काला हो रहा है बहुत ज़्यादा

हाँ हाँ बेकार

हाँ हाँ ये ये दोनों रहने रहने दीजिए आप ये सही लग रहे हैं थोड़े बाकी वो तो हाँ हाँ हाँ वो वाले दे दो ये वाले और बाकी तो ये गाजर वाजर तो फ्रेश है न ये मटर मुझे हरी नहीं लग रही है सूखी सूखी सी है आप थोड़ा मुझे और दूसरी निकाल के करो ना हाँ ये नीचे से आप थोड़ा सा नीचे से निकाल के तोल दो मुझे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

ठीक है नहीं नहीं बस यही पैक कर दो आप टोटल कितना हो गया अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है आपके पास फोनपे नहीं होगा क्या अच्छा अच्छा हाँ तो आप मुझे क्यू आर कोड बता दीजिए मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ अच्छा अच्छा ठीक है आप चेक कर लीजिए देख के मैंने डेढ़ सौ रुपए आपको पेमेंट कर दिया अच्छा अच्छा ठीक है धनिया रख दिया न आपने इसमें अच्छा अच्छा ठीक है